जी नमस्कार कहिए जी जी जी कहिए क्या जानना है आपको

अच्छा जी पलंग जो है आपको कैसा लेना है वह बता दीजिए और पलंग में भी जो उसका प्राइस है वह काफ़ी ज़्यादा हाई है तो आपको किस टाइप में चाहिए आप हमको एक बार बता सकते हैं

जी तो यह पलंग आपको लगभग पचास हज़ार तक पड़ जाएगा और इसमें आप जी और इसमें आपको बहुत सारी क्वालिटी भी मिलेगी जिसमें आप इसके अंदर में कपड़े वग़ैरह रख सकते हैं और शीशा है दोनों तरफ़ लगा हुआ पलंग में और और पूछिए कुर्सी आपको किस टाइप में चाहिए जो अभी के टाइम में काफ़ी अच्छा होता है जैसे कि लकड़ी लकड़ी के हो जाता है तो कुर्सी भी आपको लगभग पाँच छः हज़ार तक आ ही जाएगी चार पीस जी जी जी आपको जिस डी जी आपको जिस डिज़ाइन में चाहिए होगा आप मेरे शॉप पर आइएगा हम आपको दिखा देंगे

हाँ टेबल्स भी मिल जाएंगे जी बिना टेबल जी वह तो बिना टेबल तो आपको पूरा सेटअप ही मिलेगा लगभग वह बीस से तीस हज़ार तक के बीच में आ जाएगा आपका जिसमें से आपको एक टेबल और छः कुर्सियाँ मिलेगी

इसमें आपको छः कुर्सियाँ होगी और एक टेबल होगा बीच में और इसकी प्राइज़ आपको तीस से पैतीस हज़ार के बीच में आ जाएगा और आपको हम अच्छी क्वालिटी का सामान देंगे जो लकड़ी भी है यह काफ़ी अच्छी है और ऑरिजिनल शीशम या महुआ का है

गोदरेज भी है ड्रेसिंग टेबल भी है आपको जो लेना हो बोलिए जी ठीक है सर ठीक है आइए आप कभी भी आइए ठीक ठीक ठीक